नमस्ते ठीक है मिल जाएगा हमारे यहाँ तो भाई मिठाई और छोला चाऊमीन हर चीज की व्यवस्था है हाँ

हाँ ठीक है हो जाएगा अरे अंदाज कोई कैसे बताइएगा पाँच सौ रुपये पाँच सौ ज्यादा कम है महँगाई नहीं देख रही हैं अरे महँगाई अस्सी रुपये लीटर दूध बिक रहा है चलिए कुछ कम दे दीजिएगा पचास रुपये सौ नहीं हो पाएगा आपको सही दाम बता रहे हैं इतने लोगों को खाना व्यवस्था करनी है ना तो वही बात है ना तो कैसे सस पैसा होगा नहीं हो पाएगा महँगाई के हिसाब से कैसे होगा जो खाना बनाता है उसको भी देना पड़ता है वो भी अपना जोड़ता है एक हर हाँ हाँ सलाद देंगे आपको अरे सलाद रहेगा सांभर खाती हैं आप लोग हाँ तो इडली डोसा इसकी भी व्यवस्था रहेगी सलाद में चुकंदर रहेगा गाजर रहेगी और ककड़ी रहेगी प्याज रहेगा खीरा रहेगा ठीक है आइए आप लोग हम आप लोग आपका इंतजार करेंगे नमस्ते